कोन तरहके विदेशी सामग्री प्रयोग प्रयोग अहाँ अपन रेसिपीमे करय करय छियै आजकलके जमानामे विदेशी प्रयोग तऽ अनेके प्रकारके सामग्री भए गेलय जैसे भए गेलय पास्ता मैगी चौमीन बर्गर पिज्जा ईसब तऽ पहिला जमानामे नहि बनय रहय ई विदेशी विदेश जहियासँ लेलकय तहियासँ तऽ सब बनबय छै तऽ हमरो बनबयके मन करय छै तऽ बनायलै छियै छियै बर्गर पिज्जा आब पिज्जा छोड़िके तऽ खानो कोइ खाइये लए नहि चाहय चाहय छै पहिले तऽ लोक ई सबके नामो नहि सुनने रहय जहियासँ ई विदेशी सब अइलय हन तहियासँ तहियासँ सब बनाय बनायके अपना अपनो खेलकय दोसरोके एकर आदत लगाय लगाय देलकय चाउमीन चाउमीनके तऽ फैक्ट्री यहाँपर नहि रहय जहियासँ मतलब विदेशी विदेशी सब अएलय हन तहियासँ तऽ ई चाउमीन चाउमीन बनेनाइ मैगी पास्ता पास्ता पास्ता पानी पूरी बर्गर ईसब के एकदम मतलब दो दोकान वेराइटी अनेक वेराइटी ईसब खाइ छै एकर तऽ जेतना खेलासँ मतलब मो मोन लगय छै ओतना एकर बीमारी होइ छै अनेक प्रकारके बीमारी होइ जाइ छै पेटमे पेटमे नहि खाइके चाही लेकिन फिर भी कोइ मानय तब तब ने जहियासँ अइले मतलब विदेशी समा सामानके प्रयोग करिके करिके अनेक प्रकारके डिसेज रेसिपी बनबय बनबय छै पास्ता मैगी मैगी इत्यादि सामग सामग्री बनाइके बनाइके खाइके मतलब एकर तब तबियत एतना असर पड़य छै की से बूढ़ासँ ले के बच्चा तक तक सब सब ई रेसिपी खाइ लए चाहय चाहय छै लेकिन विदे विदेशी सामग्री ईसब देशी चीज नहि अपनाबय छै लेकिन नहि ओकरवला खाना सब हमे सब अपनाय लेलियै लेलियै हन लेकिन की करबय पहिले जमानामे नहि छलय रऽ आजकल तऽ सब देख लेलकय हन अपन की करय छै कि हमहुँ बनइए हमहुँ खैयै खैयै तऽ बाहरसँ मँगबय छै मँगबय छै नहि तऽ घरोमे बनाइके अपना मतलब खाइ खाइ लै छै जाइ छै कि देखियै बना कऽ खैयै कि कैसन लगय छै नहि लगय छै लेकिन खाइये पड़य छै खाइ छै तऽ एकर नुकसानो होइ छै बच्चासँ लेके बूढ़ा तक सब खाइ खाइ छै तऽ ओकरो अच्छा लगय छै लेकिन नया डिश हइ डिश डिश बनेलाके बाद खाय खयलाके बाद सामग्री पड़लाके बाद तऽ पेट पेटमे खराबी करय छै कि से कोइ भी कोइ भी सामग्री लएके एकरा बनाइके अपना मतलब घरमे खाइ लै छै